بھائی دیکھئے دلی تو دل والوں کا شہر ہے یہاں سب جشن سب تہوار ہر مذہب کے بہت دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں اور بہت پرامن منائے جاتے ہیں یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے اور جس دن دیوالی میں کتنے دنوں سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں شوپنگ شروع ہو جاتی ہے اسی طرح عید ہے تو عید رمضان بھر عید کی رمضان کی رونق رہتی ہے اور رمضان کو بھی ہم جشن کی طرح مناتے ہیں پھر عید کی تیاری ہوتی ہے اور سارا شہر اس میں شامل ہو جاتا ہے دیکھئے جب شوپنگ چاہے وہ دیوالی کی ہو چاہے وہ عید کی ہو اکنومک ایک سرکولیشن ہے اس سے سب کے فائدہ ہوتا ہے دوکانداروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو جشن اللہ کرے آتے رہیں زندگی میں اور ہم سب مل کر اسے مناتے رہیں